जय झूलेलाल अछा मां राजेश थो ॻाल्हायां मां तव्हांजे हिते रूम बुक कयो हुयो तव्हांजे गेस्ट हाउस में त अॻु में मां तव्हांखे चयो असां छह ॼणा अचिणा आहियूं पर असां हाणे टे माण्हू वधिया आहिनि त असां नव ॼणा ईंदासि त हुन हिसाबु सां हिकु ॿ रूम हिकिड़ो रूम वधाए छॾिजो तव्हां ठीकु आहे न हा ऐं असां अॻु में सोचियोसि नोन एसी पर हाणे असां एसी रुम कराईंदासीं त एसी रुम जा घणा पैसा आहिनि अछा हुन में कुझु घटि करे सघंदा असां त टे रुम था बुक कयूं अछा अछा ठीकु आहे उहे टे रुम उहे बुक करे छॾिजो एसीअ वारा ठीकु आहे न ऐं ॿियो नाश्ते में छा नाश्ते ऐं रोटीअ जो छा छा मैन्यू छा ठाहींदा छो जो असां सुबुह सवेल ई पहुंदासि अठें बजे त सुबुहु नाश्ते में छा मिलंदो असांखे अछा त सिंधी आइटम कुझु न अथव तव्हांखे दाल पकवानु थियो पकोड़ा थिया मिर्चाई पकोड़ा थिया दाल मुङ थिया अछा अछा अछा त हिकिड़ो कमु कजो न त पंजनि माण्हुनि जे हिसाबु सां तव्हां दाल पकवान ठाहिजो ठीकु आहे न ऐं चइनि माण्हुनि जे हिसाबु सां तव्हां भले कोई जेको तव्हां जीअं ॿुधायो था मिसल पाव आहे या कांदा पोहा आहिनि ठीकु आहे न उपमा उपमा वग़ैरह न ठाहिजो मिसल ठाहिजो या त कांदा पोहा बि हलंदा जेको बि तव्हां ठाहियो ठीकु आ्हे न ऐं मंझंदि जी मंझंदि जी रोटीअ में छा खाराईंदव अछा त हिन में हे त समुझ न उहो नॉनवेज थी वियो वैष्णु जे लाइ कुझु आहे वेज वारनि जे लाइ अछा त हुन में कीअं आहे न असांजे हुन में न त चार माण्हू जेके आहिनि न उहे वैष्णु उहे नॉनवेज न खाईंदा आहिनि त हुननि जे लाइ तव्हां कढ़ी चांवर ठाहिजो ऐं पंज माण्हू जेके आहिनि उहे खाईंदा आहिनि माना नॉनवेज त हुन जे हिसाबु सां तव्हां हा हा पोइ उहो ठाहिजो मटन ऐं चांवर ठाहिजो ऐं फुल्का ज़रूरु रखिजो हुन में ठीकु आहे न हा हा ओके ओके जय झूलेलाल